हम लोग पेड़ पेड़ लगाते हैं गोभी का पेड़ लगाते हैं बैंगन का पेड़ लगाते हैं टमाटर के पौधे लगाते हैं और मर्चा का पेड़ लगाते हैं हम लोग पहले बहुत छोटे छोटे पेड़ बाज़ार से खरीद कर लाते हैं फिर उसको अथ लिया के घर पर खेत तैयार करके उसमें लगा देते हैं लगाने के बाद में उसको शाम सुबह दो बार पानी भी देते हैं दो बार पानी देते हैं फिर उस चार छः दिन के बाद में जो ओ धह लेता है धरने के बाद में वो उसको फिर खुरपी से उसको खुलिहार देते हैं खुलिहारने के बाद में उसको फिर माटी गोलिया देते हैं उसको फिर दस दिन के फिर उसको माटी खुलिहारते हैं पानी देते हैं फिर उसमें खाद भी डालते हैं खाद डाल कर भी खोदते हैं फिर उसमें दवा भी डालते हैं दवा डालने के बाद फिर पेड़ बड़े हो जाते हैं

फिर पेड़ तैयार हो जाता है फिर गोभी टमाटर बैगन फिर फलने भी लगता है फलने लगता है उस फिर सब्ज़ी भी निकलती है उससे

हम लोग को बहुत पसंद है फिर उसके बाद आम का भी पेड़ लियाते हैं लगाते हैं आम है नीम्बू है जामुन है ये सबका पेड़ हम लोग भी लगाते हैं वो पेड़ को भी बाज़ार से खरीद कर लाते हैं उनको भी लिया कर लगा देते हैं लगाने के बाद में उसको रोज रोज पानी भी शाम सुबह देते हैं देने के बाद में उसका घास भी निकालते हैं घास निकालते हैं उसको दवा भी डालते हैं खाद भी डालते हैं उसका भी उसका करते हैं उसमें सारा चीज़ डाल देते हैं वो भी तैयार हो जाता है